मा मोननो माने बिदिनो सिथाव साह ओमफ्राय खाथा निमखि दावदै दङ लकेल दाव मोनो बानायनांगोन बानायबा मोनो एखनबा निरामिसफोरबो थायो नालाय बिदिनो एखनबा हास्लाबैयाव फिसा फिसौ बानायो बिदिनो खाथा निमखि फिथा लारु सावो पक'रि सावो आरो एखनबा हायोबा माबायो इसे मोजां मोजांबो बानायो दावदै अमलेट माबा माबि औ औ औ औ सोंनांगोनना सोङाबालाय बोरैथो मोनगोन मोनो जाबाय मा नांबावगौ नांबावगौ औ औ औ जायो मोनगोन अर्दार होबालाय बानायखायो ना दे औ औ औ दे जागोन जाबाय दे होम्बालाय